असां पंहिंजी न्याणीअ खे शादीअ में घणो कुझु ॾींदा आहियूं पेतीअ में लटा साड़ियूं ड्रेस गाउन ससु सहुरे जो वॻो ॾाॾे ॾाॾीअ जो वॻो धीअ न्याणे जो वॻो ॾेर ॾेराणीअ जो वॻो कटलेरी पर्सू चम्पल ॾींदा आहियूं सोन में चार चूड़ियूं हिकु मुंडी हिकु चेन न्याणे खे चेन मुंडी चांदीअ जी शिर चांदीअ जी गांहि चांदीअ जी तुलसी चांदीअ जो छलो पेर जी मछलियूं कॿटु से पलंग बर्तन ॿासणनि में ॿासण में इहो टांकी भेड़ो ॾींदा आहियूं ओड़े पाड़े वारा खीचा कचरियूं पापड़ सयूं मिठाई ॾींदा आहियूं सुरमेदाणी ॾींदा आहियूं ओड़े पाड़े वारा ओड़े पाड़े वारा न्याणीअ खे घणोई कुझु ॾींदा आहिनि